असांजे शहर में कई प्रकार जूं क्लासूं लॻनि थियूं हुन क्लासुनि में असां खे असांजे ॿारनि खे छा था पढ़ाइनि जीअं डॉक्ट्री कोर्स केरु पढ़नि चाहे थो हुनखे डॉक्ट्री कोर्स था कराइनि कंहिं खे इंजीनियर ठहिणो आहे त उहो उते इंजीनियर जी पढ़ाई थी थिए कंहिं खे टीचर ठहिणो त उहो बीएड था बी ए जी कोर्स था करनि त हर हर हिकु शि हर हिकु ॿार खे हुनजे अनुसार उहो पढ़ाई मिले थी छो छो त हुन ॿार खे पतो आहे कि अगरि अॼु असां पढूं था पढ़ाई कंदासीं सुठी पद ते पहुचंदासीं असांजे देश जो नालो रोशन थींदो ऐं असां पंहिंजे परिवार खे बि अॻियां वधाए सघूं था छो त हिकु शिक्षित परिवार छा थींदो आहे समाज खे अॻियां वधाईंदो आहे ऐं असां जेकी क्लासूं आहिनि जेकी बि क्लासूं आहिनि हूअं असांखे सुठो सुठो सेखारे थी चङो कुझु सेखारी करे असांखे लायक ठाहे थी असांजे ॿारनि खे उच्चा पद ते प्राप्त कराए थी ऐं अगरि मां ॻाल्हि कयां थी गर्वमेंट इस्कूलनि जी गर्वमेंट इस्कूल बि ॾाढा सुठा आहिनि हुते बि सभु फैसिलिटियूं आहिनि छाकाणि त असांजे शहर में घणा परिवार ग़रीब बि आहिनि ऐं घणा परिवार अमीर बि आहिनि त जेके ग़रीब ॿार आहिनि उहो छा था हुनखे सरकारी इस्कूल में असांखे दाखिलो ॾियणो थो पिए ऐं सरकारी इस्कूल में बि उहो शिक्षा सुठी प्राप्त करे ऐं सुठे पद ते प्राप्त सुठो पद प्राप्त करे पंहिंजो ग्रोथ करनि था त मां इहो ई चवंदमि कि अगरि पढ़ाईअ जी ॻाल्हि कयूं था त सरकारी इस्कूल ऐं लोकल एजुकेशन ॿई ॾाढी सुठियूं आहिनि जे जेको असांजे देश जो नालो रोशन करनि थियूं